आं हॅलो भाई म्हाका न्हय खांडेपारा व्हरपा आसलें आनी त्या रस्त्या न्हय माशेलांच्यान तेवटेन काम चालू आसा मागीर हांव फोंडेच्यान गेल्यार म्हाका कितलो टायम लागतलो हेवटेच्यान गेल्यार म्हाका फॉर्टी फाय मिनिट्स लागतात आनी फोंडेच्यान वचत जाल्यार म्हाका कितलो टायम लागतलो तें म्हाका मातशें सांगता तुमी म्हाका न्हय मातशें बेगीन पावोंक जाय कशें गेल्यार बरें खांडेपारच्यान वागोमेच्यान गेल्यार बरें काय फोंडेच्यान गेल्यार बरें आनी कितलीं मिनटां लागतली तें सांगता म्हाका आनी आनी कितलो टायम लागतलो तो असो सांगता म्हाका